असां टे टे टे भाउरु भेनरूं आहियूं जंहिंमें ॿ भेनरूं हिकु मां आहियां असांमें वधीक करे वॾी भेण तां मुंहिंजी सुठी लॻंदी आहे जो हमेशह मुंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे खाइण पीअण में घुमण फ़िरण में कपिड़ा वठी ॾियण में ऐं नंढी वारी छा आहे पड़े रहंदी आहे त हुनजो थोरो अलॻि ई हिसाब किताब आहे पंहिंजे घर में ॾाढी अ पइ हूंदी आहे जो उनखे घर में ॾाढो वणंदो हुहेई सभु कुझु कंदी आहे ऐं मूंखे हफ़्ते हफ़्ते में फ़ोन कंदी आहे कॾहिं कॾहिं मिलण बि ईंदी आहे साल में हिकु दफ़ो ॿ दफ़ा बि ईंदी आहे कॾहिं कॾहिं गनपति जे टाईम ते दिवाली जे टाईम ते ईंदी आहे हीअंर आई हुई गनपति जे टाईम ते हुनखे गनपति ॾाढी वणंदी आहे हूअ ईंदी आहे हिते ॾिसण लाइ बॉम्बे में छा आहे अलॻि अलॻि पंडाल लॻंदा रहंदा आहिनि ऐं मज़ो ई हुनखे सुठो लॻंदो आहे डैकोरेशन गनपति एॾा वॾा वॾा रखंदा आहिनि हिते त हुनखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॾिसण में ऐं दिवाली में बि ईंदी आहे दिवाली ठाहिण लाइ दिवाली घरवारनि सां ठाहिण लाइ हर हर हर टाइम त पंहिंजे स ससुराल वारनि सां ठाहींदी रहंदी आहे ऐं वॾी वारी भेण हूअ हिते ई रहंदी आहे त हुनजो हिकु वॾो पुटु आहे ऐं मुंहिंजो हिकु नंढो पुटु आहे हिक ॿिए खे पाण सुठो मञीदा आहिनि ऐं घूमंदा फ़िरंदा रहंदा आहिनि ऐं दिवाली जे टाइम ते ईंदी आहे मिठाई विठाई खणी ईंदी आहे मां बि वेंदो आहियां मिठाई विठाई खणी करे त असांमें अ ॾाढो ई सुठो रिलेशन आहे कॾहिं कॾहिं त हेठि मथे थींदो रहंदो आहे थोरी घणी त ईअं ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि जो हिक ॿिए खे न सम्झणि ईंदियूं आहिनि पर कुल मिलाए करे असांमें सभई सुठा आहियूं भॻवान जी दुआ सां सभु कुझु सुठो हलंदा आहियूं असां जा माउ पीउ गुजरण खां पोइ त पोइ सुठी ॻाल्हि ईआ आहे की असां हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहियूं